तनि अपना साना सानीके सुन कथि कि कथि कथि रखने छी अम्मा अमा झुमका बाली टीका इहए सब रखै कऽ छै

रस्ता ओतरे बताउ इएह सब हमरा झुमका ई सब ओकरासँ भए जैतै इएह सब सब कथि करैके हमरा लै के छै बाली ओली सब है ने हँ जनगणनामे हमरा इएह सब बतलै के छै

इएह सब फार सब कहलिऐ नथ कहलि कहलि नथ इएह सब लै के छै हमरा हँ ई सबके जे छै गणना हमरा फिरसँ लैकऽ छै जरूरी हूँ

दै के छै दू समाद नाम नहि जानैत छी बतेबै तब ने कि करबै नेना तऽ जरूरी छै ने आँ ओएह सब एक छै गन तऽ जरूरी छै तऽ लियैए पड़तै हूँ

हँ हँ आरो कथि रखै छी ना है यै चलैके छै हँ अब काटि दौ